ए खाना हम्मे बनाबे रहियै माने नहि बनाबै रहियै हमरा घरमे रहथिन मम्मी आओर बहिन रहथिन बड़की तब ओहेसब बनाबे रहथिन खाना तऽ हम इसकुल चल जाइ रहियै आ ओसब ओ खाना बनाबे रहथिन तऽ हम नहि जाइ रहियै खाना बनाय जब हमर दीदी चल गेलखिन ससुराल तऽ हम्मे पप्पा हम्मर लेलखिन अण्डा अथी अण्डा लेलखिन तऽ हमरा कहलखिन भुजिया बनाय खातिर हम तऽ नहि देखने रहियै बनाय तऽ भुजिया कैसे बनै हइके तऽ हम पूरा से पूरा फड़के ओकर छिलका सुद्धे बना देलियै आ जब पप्पा एलखिन मने पप्पा एलखिन घूमके चौक आर पर से तऽ खाना माङ्गलखिन तऽ खाना माङ्गलखिन तऽ हम्मे गेलियै दै लए खाना हुनकरा मम्मी एक्को बार जा के नहि बता देलकै कि कैसे बनै हइ नहि बनै हयके तऽ हम्मे अण्डा छिलका सुद्धे बना देलियै भुजिया आओर पप्पा अयलखिन खाना माङ्गलखिन तऽ देलियनि हुनकरा खाना लऽ के तऽ ओ एक कौर खाय छथिन तऽ पूरा कुड़ कुड़ मुँहमे लागलनि तऽ मारते गुस्सा हो गेलखिन ब हमरा नहि डाँटलखिन मम्मीके डाँटलखिन जे जब ओ कहिओ नहि बनेने रहै खाना तऽ तोरा बता देबेके चाही ने जाके खाना तऽ मम्मीएके खूब मने दू दिन तक लए ओ बातके झगड़ा भेलै जे खाना ओकरा नहि कहिओ बनेने रहै तब बता देबेके चाही जे अच्छा से बनेतै तऽ कोइ भी इन्सान अगर कहिओ नहि बनेने रहै हइ खाना तऽ ओकरा बैठके बताओल जाइ हइ सिखाओल जाइ हइ जे एहिसे खाना बनैयौ एहिसे ई चीज बनैयौ अतना नीमक डालियौ एहिसे अतना मसल्ला डालियौ जे अच्छा बनै आ दू चारि दिन पाँच दिन बैठके लगमे बता दै छियै तऽ हुनकर जरूरे जे सीख जयथिन खाना बनेनाइ नहि बतयबै तऽ ओ तऽ गलत गलत बनयबै करथिन आब आहाँ खयबै तऽ आहाँके बुरा लागबे करत तऽ गुस्सयबे करबै तऽ झगड़ाके जड़ि उत्पन्न हो जाइ हइ घरमे एहिसऽ बढ़िऑं आहाँ बैठके बता दिऔ दस मिनट टाइम दऽ के जे हँ एहिसऽ बनाएल जाइ हइ खाना एहिसऽ ई चीज अतना निमक अतना मसल्ला अतना पानि डालल जाइ हइ तऽ सीख जाइ हइ बच्चा लोग खाना बनेनाइ आ एकाएक अगर कोइ बच्चा खाना नहि बनेलखिन आ ओकरा खाना बनबेबै तऽ ओ गलत सही बनेबे करतै आहाँके खाहीके पड़त काहेकी कहिओ नहि बनेलकै अगर आज बनेलकै नऽ तऽ ओ खयबे करबै आहाँ नहि खयबै तऽ अपने भुखले रहबै ने नहि तऽ अपन बनाके खाउ आ अगर नहि बनाके खयबै तऽ सिखाइयौ बैठ के जे हँ अयसे दालि बनैहिए खाना अयसे ई चीज डालिहे एहिमे तऽ खाना अच्छा बनै हिके तऽ एहे सब तऽ नम्हर होलियै तब फिर नम्हर मने कि जब एक बार गलत हो गेलै तब डाँट सुनि गेलियै हम नहि सुनलियै तऽ मम्मीए सुनलखिन डाँट तऽ फिर हम्मे धीरे धीरे बनाबते बनाबते खाना अच्छा खाना बने लागलै अच्छा बनाय लगलियै खाना तऽ सीख गेलियै खाना बननाइ आब तऽ टी भी पर मोबाइल पर इन्सान सर्च मारिके सीखै हिकय आ देख देख के जे कोन चीज कैसे बनै हइ नहि बनै हइ पहिले मोबाइल नहि चलल रहै टी भी नहि रहै घरमे तऽ जैसे दिमाग भगबान देने रहथिन ओहिसे अपन करै रहै इन्सान आब तऽ मोबाइलके जबाना हइ टी भी के जबाना हइ टी भी पर तऽ ई एहिसे बनै हइ कि वैसे बनै हइ हर चीजके इन्सान बैठले सीख गेल हिकै हर चीज बननाइ आओर छोला भटोरा कहिओ नहि बने रहै अपना गाँवमे तऽ छोला भटोरा के अभी कतना चलती हइ ओहो कहुँ सिखहीके मोबाइले पर ने सिखने हेतै सिर्फ मोबाइले पर सिखलकै बनाबै हिके आ ओकर चलती है छोला भटोराके तब कोइभी आब आब इन्सानके दिक्कत नहि होइ हइ मोबाइल पर सीख लै हइ हर चीज मोबाइल पर सर्च मारिके गूगल से मङाके कैसे बनायल जाइ हइ कैसे कैसे खानाके तैआर कएल जाइ हइ कए घंटामे खाना बनलै कए बजेमे खाना बनाबेके हइ आ ड्यूटीबला आदमी जेतै कए बजे से कए बजे खाना बनयबै ड्यूटी पर आदमी जेतै खाना लेके आ बच्चा इसकुल पढ़ै ले जाइ हइ तऽ बच्चोके टाइम से खाना बनाके देबे के पड़य हय सबेरे सुबह उठिके सबेरे सकाल बच्चा के नस्ता पानी कराके खाना बनाके पैक कैरके देबे के पड़य हिके